اتر پردیش میں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں جو الگ الگ سمے پر الگ الگ وقت پر الگ الگ جشن مناتے ہیں تو ان کے جشن منانے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں کہیں نوراتر ہوتے ہیں تو نو دنوں تک ورت رکھے جاتے ہیں ہمارے سناتنی بہن بھائیوں کے ذریعے سے کہیں ڈسمبر کی بات کریں کرسچنس کا کرسمس ڈے آتا ہے تو اس کو الگ الگ میلوں کے ذریعے سے الگ الگ چرچس کو سجاوٹ کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے منایا جاتا ہے وہیں ہمارے مسلمانوں کی بات کریں تو وہ محرم ہو گئے یا دیگر ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا جس میں الگ الگ طریقوں سے مناتے ہیں ربیع الاول میں کچھ اچھے نیک کام کرتے ہیں کچھ پکوان بنتے ہیں حلوے بانٹے جاتے ہیں محرم میں الگ الگ طرح سے لوگ جلوس نکالتے ہیں کچھ گھروں میں الگ الگ طرح سے کھانے بنتے ہیں کچھ گھروں میں بہت سادہ مزاج کے کھانے اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہیں جو اتر پردیش میں لوگ تہذیبی ورثے کا جشن اس طرح سے مناتے ہیں